आं टेबनि दै मोना मानोना आंनि दंखल गोबां खस्थ' सेथनांगौ दैयानो गवा आमफ्राय दैखर दङ दैखराबो जि गोथौ बोखोनांगौ आखाइ साजोबो मोनहाया मोनहाया खावनांगौ जि सुनागौ खामानियानो एरा जोबोर खामानि मावनांगौ आद्रा थायो दंखलनि दैयाबो थोआ आखायनि सेरनायनि गया गया फाय टेबनि दै मोनोमोनब्ला आं जोंबोद गोजोनगौमोन खामानियाबो एरहैगौमोन जि सुनायाव जि सुनायाव एरहैगोन खामानि मावनायाव मैगंफ्राव दै सारनायावबो एरहैगौमोन फाय बिदि टेबनि दै मोनिनि थाखाय आं दा जोबोद खस्थ' मावनांगौ हाया हाया सेरनांगौ बेनिखायनो टेबनि दै मोनोमोनला गोजोन गौमोन